پیسے جمع کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو میں میرا ایکسپیرئینس میں آپ سے شیئر کروں پہلے ہمیں جو ہے اپنا بینک کھاتہ کو ہے وہ کون سے بینک سے بلونگ کر رہا وہ معلوم کرنا چاہیے اس کے بعد وہاں پر جا کر اس کے بعد وہاں پر جا کر ہمیں ایک واچر وہ لوگ ایک واچر دیتے وہ واچر لے کے اپنا فام فل اپ کرنا چاہیے اس میں کتنے پیسے ڈالنا ہے وہ اس کے اوپر نکالنا ہے وہ پیسے لینا ہے لکھ دینا ہے لکھ دے کر جو ہے صحیح سے دیکھ لینا ہے دیکھ لینا ہوگا اس کے بعد جا کر کاؤنٹر پر دے دینا ہوگا اور وہ سب انفورمیشن چیک کرنا چیک کرے کے بعد میں جو ہے کو پیسے نکال کر دیتا اس کے بعد میں ہم لوگوں کو جو ہے ایک سلپ بھی ملتی جیسے کہ ہم نے کتنا ٹرانزیکشن کیا اور کتنا ڈپوزٹ کیا لائک ویسی تو یہ میرا ایکسپیریئنس ہے